اچھا تو میں نے ابھی ابھی ایک نیا لیپ ٹاپ آن لائن آڈر کیا ہے اور اب چیک آؤٹ پیج پر آ کر سب کچھ ایک بار پھر سے دھیان سے چیک کر رہی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی غلطی رہ جائے سب سے پہلے میں لیپ ٹاپ کا ماڈل دیکھ رہی ہوں ہاں یہ وہی ہے جو میں نے پسند کیا تھا ماڈل کا نام ایچ پی پیولین آئی سیون تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے صرف ایک پیس منگوایا ہے اور وہ وہی لکھا ہے تو یہ بالکل صحیح ہے اگلا جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے میرا ڈلیوری ایڈریس میں پوری تفصیل سے دیکھ رہی ہوں نام ٹھیک ہے گھر کا نمبر گلی شہر سب بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں نے دیا تھا میں بس یہ چاہتی ہوں کہ بعد میں کسی قسم کے پریشانی نہ ہوں اس لیے سب کچھ دھیان سے چیک کر رہی ہوں اچھا اب جب سب کچھ کنفرم ہو گیا تو میں سکون سے پلیز آڈر پر کلک کر رہی ہوں امید ہے سب ٹائم پر اور صحیح حالت میں آ جائے گا